हॅलो ऋषभ आरे म्हजी मम्मा पप्पा आनी भाव फाल्यां मुंबय वतात रे सो तांची रातची एकाची फ्लायट आसा दाबोळी एयरपोर्टा वयल्यान सो हावें तुमकां ओला बूक केल्ली वचपाक रातचें एकाक न्ही तें सो पावोवपाक मातसो त्रास जातलो म्हूण आनी हांव ओला बी तितले वापरना म्हणटकूच तूं मातसो चड वापरता म्हूण तुका विचारया म्हणटलें सो तो ड्रायवर जाचें नांव आयलां तो कोण राहुल नायक म्हणून सो ताचें रेटींग बी कशें चॅक करप आनी हें तें तें म्हाका तितलें खबर नाशिल्लें सो तुका कितें आयडिया आसा कित्याक तूं तातूंत म्हणजें आसा न्ही इनवोल्व्ड सो तुका कितें आयडिया आसा की ताचें रेटींग कशें वेदर आय कॅन म्हणजें विश्वास करूंक शकता कित्याक रातचें न्ही तें एकाक म्हणून तुका मातसो फोन केल्लो विचारपाक की कशें म्हणजें विश्वास करून तांकां धाडूं शकता जाल्यार आनी हो हांगच्यान म्हणजे दाबोळी वचपाक आतां ते कितले तो घेतलो आनी अंदाज बी कितले जातले तें म्हाका मातशें फायंड आवट करपाक जाय आशिल्लें सो तूं तातूंत मात मदत करपाक सोदता जाल्यार पळय आनी म्हणजें म्हाका सांग अशें म्हणून तुका हांवें फोन केल्लो सो तूं म्हाका सांगूंक शकतलो ओके बरें तर तुका आनीक एक परत धा मिणटांनी फोन करता मागीर तूं सांग म्हाका बरें थँक्यू बाय